नहीं मैंने कभी कोई लाइव मॉडल को सामने देखकर ड्रॉइंग नहीं की है लेकिन मैंने स्टिल्ल लाइव सेटअप जैसी ड्रॉइंग की है मुझे यह अनुभव अच्छा लगा क्योंकि ड्रॉइंग में मेरी बहुत खास रुचि है मैं बचपन से ही कला प्रतियोगिता में भाग लेती थी और उसमें कई बार मैं विजयी भी हुई मैं अलग अलग प्रकार के ड्रॉविंग्स को बनाती थी मुझे हर तरीके की ड्रॉइंग पसंद थी या तो वो नेचर पेंटिंग हो या तो स्टिल्ल लाइफ ड्रॉइंग हो या तो वह आलेखन से जुड़ी हो मुझे सभी तरीकों की ड्रॉविंग्स बनानी बहुत अच्छी लगती थी इसलिए मैं हमेशा अलग अलग प्रकार के सुंदर सुंदर ड्रॉविंग्स को बनाती थी लेकिन स्टील लाइफ ड्रॉइंग में मुझे बहुत सारी मुश्किलें आती थीं क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं उसे कैसे खूबसूरती से दर्शा सकूँ